किसी भी धर्म के समकालीन अभी चुनौती की बात करें तो सोशल मीडिया और इंटरनेट होने के कारण कुछ गलत वीडियो और आमंडरों में आ के लोग बाग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं जिसके कारण ख़ुद की जान वान और धन की हानि होती है तो लोगों को इन सब चीज़ो से दूर रह कर ख़ुद का विवेक यूज़ में लेना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें और इन सब कुछ झूठी चीज़ों के बीच में फंस कर अपनी और अपनी घरवालों का नुक्सान ना करें